مارشل آرٹس میں دل چسپی یہ ہے کی اس کی وجہ یہ ہے کہ اس سے کیا ہوتا ہے کہ ہمارے اندر ہمارے شریر کے اندر ایک چستی پیدا ہوتا ہے ایک پھرتی سی ہوتا ہے جس کی وجہ سے پورا دن ہمارا اچھا گزرتا ہے کام بھی کرنے میں کوئی پڑھائی یا کوئی بھی طرح کا بات ہو اس چیز کو کرنے میں مزہ آتا ہے جب مارسل آرٹس کا آپ کچھ ایکٹ آپ کرتے ہیں صبح کے دوران صبح کے وقت ہوتا ہے اس کے اندر ترغیب بھی ہے کہ آپ جب صبح اٹھیں تو اس چیز کو جو چیز آپ کے وہ بتایا گیا مارسل آرٹس کے اندر اس چیز کو آپ کریں پریکٹیکلی چیز اس چیز کو جب آپ کریں گے تو آپ کو جو صبح کا وقت ہوگا جیسے سیر و تفریح ہے کچھ ہاتھ کے پیر کے جو کٹ وغیرہ ہیں وہ سب چیز چاہے یہ چیز کریں تو ان سے آپ کو جو ہے بہت سارا فائدہ ملے گا اور یہ بھی ہے مارسل آرٹس سیکھنے سے فائدہ یہ ہے کہ اگر کسی سے آپ کو مقابلہ بھی کرنا ہے اگر وہ چیز ہمارے اندر ہے تو ہم اس سے اچھے سے مقابلہ بھی کر سکتے ہیں ان کے سامنے ٹکاؤ ایک ٹکاؤ بن سکتے ہیں تو اس لیے اس چیز میں دل چسپی ہے باقی ترغیب جو ہے ترغیب یہ ہے کی جو چیز سکھائی گئی ہے اس میں سے تھوڑا بہت جو ہے روزانہ ان کو صبح کے وقت شام کے وقت کرتے رہنا چاہیے تاکہ بدن کا تندرستی اور پھرتی ایک دم تو کنڑول میں رہے ایک دم پرفیکٹلی آپ کریں اس لیے اس چیز میں میری دل چسپی ہے